हलो हा दादा तव्हांखे छा तकलीफ़ु आहे हा त सूरु हींअर थियो अथव या अॻु में केतिरे टाइम खां अथव कुझु दवा ॿवा वरिती हूंदव हा त माना प्रोपर डॉक्टर खे कुझु कोन ॾेखारियो अथव एक्सरे कराइणु छा ऐं तव्हांखे कुझु अहिड़ो एलर्जी अथव छा भाई वाई थी हा हा त तव्हांखे कुझु रिपोर्ट त कराइणी पवंदी डॉक्टर खे ॾेखारियो ओर्थो खे ॾेखारियो ओर्थोपेडीक हुजे हॾिकनि जो डॉक्टर उनखे ॾेखारियो त उहो तव्हांखे सजेस्ट कंदो की कॅल्शिअम घटि आहे बी टुवेल घटि आहे या छा जी ओण पए उहो तव्हांखे उहो सलाह ॾींदो जी हा हा पर जां तव्हां हीअ हिकिड़ी ॻाल्हि कयो फ़िजियो थेरेपीअ में वञो त उते तव्हांखे लाहे सघंदा ऐं अहिड़ा जिम दुव अहिड़ा इलाही सहिणो पवंदो ई फ़िजियो थेरेपीअ मां घणो फ़ाइदो थो थिए तव्हां दवा बि वठो ऐं इते अचो भले पाण खे हा अचो ऐं एक्सरे कयूं थोरी कुझु रिपोर्ट्स कयूं त हुननि सां अंदाज़ु अची वेंदो हा ऐं लही वेंदव टेंशन न कयो लही वेंदव जेका ॾिसंदसि ज़रूरु हूंदी पाण रिपोर्ट ॾिसंदासीं एक्सरे ॾिसूं जे उनमें हॾिके में कुझु वांदो हूंदो त उनजी दवा कंदासीं जे इप इ ताईं फ्रोजन शोल्डर आहे उनजो हूंदो त तव्हांखे फिजियोथेरेपीअ मां घणो फ़ाइदो थींदो ऐं हा ऐं खाइणु पीअण में तव्हांजी एज बि अथव त थोरो ध्यानु रखो जंहिं में कोई अ कॅल्शिअम मिले मिनरल्स मिलनि विटामिन्स मिले उहो अहिड़ो खाओ ऐं नियमित खाओ नियम रखो खाइणु पीअण जो बि नियम रखिजो थोरी हड़वी करसत कयो त जे मन न कसरत करे सघो त रुटीन बढ़ायो की तव्हां थोरो वॉक करियो हलण चलण जो कयो उनमां फ़ाइदा थींदा आहिनि हथु त मथे फिरे करे त अथो नी माना गोल फेराइणो हुजे हिकु मथे खणी हा हा हा त तव्हां अची वञिजो हिते पाण सोल्युशन कढंदासीं हा हा